हमरा सभकेँ जे छै से कोनो कठिन परिस्थितिमे जे छै से हमर सभकेँ जे छै से पति समझाबैत छथिन हँ बच्चेसभ जेना बदमाशी करैत छै तब ओकरा सभकेँ प्यारेसँ समझाबैत छियै मारय नहि छियै ओकरा सभसँ प्यारसँ बात करबय तऽ ओहोसभ समझय छै अगर मारि देबय तऽ ओहिसँ ओ समझतय नहि आओर जे छै से आओर परेशानीके सामना करऽ बहुत परेशानीके सामना करऽ पड़तय ओहि दुआरेसे हमसभ प्यारेसँ समझाबैत छियै बालो बच्चाकऽ आओर जे छै से मारै तारै नहि छी बाल बच्चाके आ प्यारसँ समझाकऽ ओकरा जे छै से राखै छी आ बहुत एहन कठिन परिस्थिति आबैत छै कठिन परिस्थितिमे हमसभ घबड़ाबै नहि छी घबड़ाकऽ की हेतय ओहि दुआरेसँ हमरा सभकेँ बालो बच्चा समझाबयए आओर पतियोसभ समझाबयए आओर साउस ससुर सेहो समझाबैत छथिन जे एना नहि करु एना करबै तऽ मतलब अथी होयत जे बहुत हिम्मतसे काम लेनाइ छै कठिन परिस्थितिमे हिम्मत से काम लेनेसँ सभ काम सही होइत छै बिगड़लो काम बनय छै प्यारेसँ बनैत छै गुस्सासँ तामससँ किछु नहि बनय छै गुस्सा तामससँ आओर बिगड़ियै जाइ छै ओहिके चलते हम कहब जे बहुत प्यारेसँ रहु प्यारेसँ समझिकऽ प्यारेसँ समझाबिऔ बालो बच्चाकऽ वही ज्ञान दिऔ आओर वही अथी दिऔ जे ओहोसभ समझतय जे कोना चलैत छै घर परिवार आओर कोना कठिन परिस्थितिमे हमरा सभकऽ हिम्मतसँ काम लेनाइ छी इएहसभ